राजनैतिक या सामाजिक मुद्दा पर लिखनाइ हमरा हमर व्यक्तिगत स्वभावो अछि आ चूँकि कानून सलाहकार छी तऽ ओ हमर आवश्यकता सेहो अछि तऽ राजनैतिक आ समाजिक मुद्दा पर लिखैत कतेक बेर एहन होइ छै जे सामना से कोनो परिस्थिति जे ऑंखि के सोझा गेल हुए ओ परिस्थिति पर पात्रक नाम बदैल के लिखल जाइत अछि हमर द्वारा पात्रक सोझे नाम नहि लिखैत छी किआकि एहिसँ भऽ सकैया किनको सेंटीमेंट हर्ट हुए या किनको दुःख पहुँचनि तऽ ओ ओहिसँ लेकिन मुदा एहन परिस्थिति जरूर लिखल जाइत अछि हमर दुआरा ताकि लोक ओहि चीज के बूझथिन जेनाकि हम जे समाज से बिलोंग करै छी जे समाज मे रहै छी ओ समाज अखनो सामाजिक तौर पर काफी रूढ़ अछि सामाजिक बँटवारा अछि जाइत के नाम पर धर्म के नाम पर तऽ एहि सब चीज लेल हम हमसब बुझैत छी ई चीज की संवैधानिक रूप से भेद भाव गलत अछि लेकिन हमसब अपन ऑंखि के सोझा मे ई भेदभाव देखैत छी आ एहि सब चीज के हमसब एक्सैप्ट एहि तरहसॅं कऽ लेने छी कि ओ चीज मे आब बदलाव अखन धरि संभव नहि अछि जा धरि हमसब अपने प्रयास नहि करब तऽ सामाजिक मुद्दा के या कोनो राजनैतिक मुद्दा जेनाकि हम देख सकै छी अपना बिहार के राजनीति अपन तरफ हमेशा आकर्षित करैत रहैया ओहि राजनीति पर लिखनाइ हम कहैत छी जखन संपूर्ण विश्व मे राजनैतिक शांति रहैत अछि तखन बिहार के राजनीति मे भूचाल आबि जाइत अछि से सब अखनो के हम कहि सकै छी जेनाकि कखन सत्ता पलटि जेतनि गठबंधन टूटि जेतनि से कहल नहि जा सकैत अछि तऽ एहि सब चीज के जे बीतैत अछि ओहि पर लिखै छी हम आ ओहि लेल कोनो पात्र तेहन नहि रहैत छै मुदा परिस्थिति रहैत छै परिस्थिति के अनुरूप लिखल जाइत अछि